जय झूलेलाल भाउ हा तव्हांजी दुकान ते असांखे कपिड़ो ॾिसणो आहे शादी आहे घर में त दुल्हन लाइ बि खपे घर जे भातियुनि लाइ बि सभिनीनि लाइ खपे दुल्हन जे लाइ त खपे असांखे ऐं घर जे लाइ सभिनी जे लाइ खपनि सुठा सुठा कलर भई ॻाढ़ा सावा डार्क डार्क कलर ऐं असांखे कपिड़ो बि वठी वरी सिॿाइणा बि आहिनि असांजे बजट में हुजणु खपे अॼुकल्ह जेके हलनि था इहे ई सभु ॾेखारियो न

थोरी ॿियूं वेराइटियूं नयूं नयूं ॾेखारियो न हा दुल्हन जे लाइ त चङो ई कुझु खपे न

थोरो पंहिंजी बजट में हुजणु खपे न हा तॾहिं बि ध्यानु रखु हा हा हा हा ओके ऐं सिॿी बि ॾींदव न हा ॿियो हा ॿियो अॻियां ॿिया बि त हूंदव न तव्हांखे वेराइटियूं

आराम सां ॾेखारियो न वेह मूंखे टाइम आहे मां वेठी आहियां हा हा सुभाणे मुंहिंजी धीअ खे बि वठी अचां न त उहा बि ॾिसे न हा हा ठीकु आहे भेण ठीकु आहे भाउ हा